एक वर्कर कम्पनीके कुर्सी किनले रहली जे साढ़े तीन सओमे देले रहलै कहले तऽ रहै कि बहुत टिकाउ होतै बहुत दिन चलतै से बहुत दिन चललै बहुत मजबूत हइ से ले जा बहुत दिन चलतै हम तऽ कीनिके तऽ ले आएल रहली दुगो लेकिन ओ कुर्सी टिकाउ नहि होलै बहुत जल्दी डण्डो टुटि गेलै ओहि चलते आब कोन कम्पनीपर भरोसा करल जेतै किछु समझमे आबैत हइ नहि से ओ कम्पनीवला तऽ बोलले रहलै कि बढ़िआँ कम्पनीके हइ ले जा लेकिन ओकरेपर विश्वास करिके लाएल रहली ओकर कम्पनीके लेकिन ओ कुर्सी अच्छा नहि रहलै बहुत जल्दी टुटि गेलै